नमस्ते जियां कि अस सारे जानने आं कि जम्मू इक मन्दरें दा शैह्र ऐ ते जम्मू च गै इक बड़ा फेमस इक बड़ी मश्हूर जगह् ऐ कठुआ अज्ज अस कठुआ दे धार्मक जगह् दी गल्ल करगे ते कठुआ च बी बड़ी सारियां धार्मक जगह् न जेह्ड़ियां बड़ियां मश्हूर न जिन्दे च सारें शा बड्डा नांऽ ऐ सुकराला माता दा मन्दर जेह्ड़ा किसे बी पैह्चान दा मोहताज़ नेईं ऐ ते गल्ल करचै सुकराला माता मन्दर दी ते एह् जि'ला कठुआ दे उप जि'ला बलौर च पौंदा ऐ ते शैह्र बलौर तो दस किलो मीटर दी दूरी पर ऐ एह् मन्दर काली माता दा मन्दर ऐ ते इसी मल माता दे नांऽ कन्नै बी जानेआ जंदा ऐ ते एह् हिन्दू समुदाय दी केईं उप समुदाएं दी कुल देवी बी ऐ एह् नरातें च इत्थें भण्डारा लगदा ऐ ते नरातें च इत्थें काफी रश होंदा ऐ ते लोग दूरा दा माता दे दर्शन करने गी आंदे न ते इस मन्दर दा पूरा दा पूरा संचालन श्राईन बोर्ड करदा ऐ ते सुकराला माता कोला अग्गें बधियै अगर अस दूए मन्दर दी गल्ल करचै ते एह् ऐ बाला सुन्दरी दा मन्दर बाला सुन्दरी माता एह् बी कठुआ जि'ला दे उप जि'ला बलौर च पौंदी ऐ ते बलौर तो लगभग चौदां किलो मीटर दूर ऐ जेह्दे बिच्च किन्तु चार किलो मीटर दा पैदल रस्ता ऐ इत्थें तुस कठुआ राहें बी आई सकदे ओ ते बलौर राहें बी आई सकदे ओ एह् बी माता दा मन्दर ऐ ते इत्थें बी लोग नरातें च दूर दूर दा दर्शन करन आंदे न ते इत्थूं दा अग्गें बधियै अस होर अग्गें धार्मक जगह् दी गल्ल करचै जि'ला कठुआ दी ते होर बड़ा मन्ने परमन्ने दा मन्दर ऐ बरुण देवता जेह्ड़ा उज्ज पुल ऐ एह्दी बी अपनी बड़ी मान्यता ऐ ते लोग इत्थें दूरा दूरा दा अपनी मनोकामना लेइयै आंदे न ते बरुण देवता उ'नें पूरियां बी करदे न इत्थें बी हर बीरबार मेला लगदा ऐ ते साल च इक बड्डा मेला बी होंदा ऐ अग्गें धार्मक जगह् दी गल्ल करचै डिस्टिक कठुआ दी ते हनुमान शिला जिनेंगी इस हनुमान शिला दी पंछान दी कोई लोड़ निं ऐ एह् बलौर बलौर च पौंदी ऐ ते इसी गड्डी दे थ्रू बी तुस दिक्खेआ जाई सकदा ऐ ते इत्थें बी लोग दूरा दूरा दा दर्शन करन आंदे न ते एह् बलौर दे नाज दरिया च पौंदी ऐ ते अग्गें बधचै ते बलौर गै इक बड़ा बड्डा मन्दर ऐ महा बलकेश्वर मन्दर एह् शिवजी दा मन्दर ऐ जेह्दे नांऽ कन्नै बलौर बलौर दा नांऽ रक्खेआ गेदा एह् पांडवें द्वारा बनाया गेदा ऐसी मान्यता ऐ कि एह् पांड पांडवें द्वारा बनाया गेदा ऐ ते एह् इक बड़ा प्राचीन मन्दर ऐ ते अग्गें बधियै अगर गल्ल करचै ते इक होर बड़ा प्रख्यात बड़ा मन्ने परमन्ने दा मन्दर पंजतीर्थी दा मन्दर एह् बी बलौर दा कोई पंदरां किलो मीटर दूर पौंदा ऐ ते बलौर दे मांडली दा दस किलो मीटर दी दूरी पर ऐ ते गुड़े कोला बी दस किलो मीटर दी दूरी दा पौंदा ऐ ते एह् इक शिवजी दा मन्दर ऐ इक पंज मुखी शिवलिंग न जेह्ड़े नेपाल दे बाद मन्नेआ जंदा ऐ के पंज मुखी अगर शिवलिंग दा मन्दर ऐ ते ओह् पंजतीर्थी च गै ते इसी पंज इत्थें पंज दरिया दा संगम होंदा ऐ इस्सै करियै एह्दा नांऽ ऐ पंज तीर्थी एह् बिच्च दरिया दे स्थित ऐ ते अगर अग्गें गल्ल करचै ते जम्मू दे कल्चरल कठुआ दे कल्चरल ट्राडिशन दी ते फैस्टिवल दी ते इत्थें बड़े सारे फैस्टिवल ते बड़े सारे ध्योहार बी बनाए जंदे न जिं'दे च प्रमुख न लोह्ड़ी बसाखी महा शिवरात्री धर्म ध्याड़ा निरजला कास्ती लोह्ड़ी टिक्का देआली करवा चौथ बच्छ दुआ दरुबड़ी ते देवते दी मेल अलग अलग कम्यूनिटी दी अग्गें अगर मेलें दी गल्ल करचै ते इत्थें बड़े सारे मेले बी होंदे न बसाखी दा मेला होंदा शिवरात्री दा मेला होंदा ते दंगल मेला होंदा जिसी लोकल लैंग्विज च छिंज आखदे न ते इक ते इस छिंज च पाटिस्पेट करनै आस्तै हिन्दोस्तान दे गै नेईं देशें बदेशें दा पलवान घुलने गी आंदे न ते बड्डी बड्डी माली जित्तियै जंदे न ते एह् जून म्हीने साढ़ै ग्रांऽ च मेला एह् जून म्हीनै आंदा ते पूरे साल अस इस जून म्हीने दे म्हीने दा इंतज़ार करने ते अग्गें इक होर बड्डा मेला ऐ जेह्ड़ा बरुण देवता मेला ऐ ओह् दिसंबर च होंदा ऐ ते एह् बी पूरे डिस्टिक कठुए दे लोग इस मेले च आंदे न ते अपनी मनोंकामनां लेइयै आंदे न ते होर बी बड़े निक्के निक्के मन्दर न अगर गैह्राई च जाच्चै शर्न मन्दर ऐ बदनोता टैंपलस न कठुआ दे लोकल टैंपलस काफी न ऐरोआं टैंपल ऐ जेह्ड़े मन्ने परमन्ने दे न ते अस चाह्न्ने आं कि लोग दूरा दूरा दा इत्थें आन ते दर्शन करन कुछ ते बड़े फेमस न कुछ उं'दी पैह्चान इन्नी नेईं ऐ ते अगर अस दर्शन करने गी आह्गे पूरे देश दा इत्थें दर्शन करङन उं'दी पैह्चान पछान बधग ते एह् दूर दूर तक इं'दी पछान जाह्ग धन्यावाद